मुंहिंजी त वणंदड़ु जाम ई बाइकूं आहिनि जीअं त स्पेलेंडर हुजे पलसर हुजे टिवीएसी टिवीएस हुजे बजाज चइजे पर मुंहिजी जेकी मन पसंदि ऐं सपना छेजी टू विलर गाडि॒नि जा मां ॾिसंदो आहियां जेकी मूंखे हुजण खपे मां उहो चवंदुमि रॉयल एनफील्ड हुजे जंहिं में मां जाम परे परे ताईं घुमी सघां ऐं आरामदाइकु हुजे हुन जो सफ़रु ऐं हिन कंफर्टेबल थींदो आहे मां रॉयल एनफील्ड में जाम परे परे ताईं सफ़रु करण इन करे मां चवंदुमि की मुंहिंजी ड्रीम सुपननि जी बाईक टू विलर जेके चवंदा आहिनि उहो आहे मुंहिंजी रॉयल एनफील्ड